हेलो जय शंकर सनैक्स बरनार मां साधना थी ॻाल्हायां मां अधु कलाकु पहिरियों तव्हां खां पिज्जा चीज़ सम्बोसा चीज़ रोल ऐं दही कचौड़ी आर्डर कई हुई त ॿुधो न मूंखे हिकु कमु आहे जो पिज्जा मां अनियन पिज्जा ऐं पनीर पिज्जा आर्डर कयो आहे न हुन में न अनियन पिज्जा ऐं भले अनियन घटि विझिजां पर पनीर पिज्जा में पनीर थोरो वधीक एक्स्ट्रा ॾिजाऊं ऐं हुनजे साथ तव्हां जे टोपीन्गस ॾियो था न पेस्टो पिज्जा सोस ऐं वाईट गार्लिक सोस उहे थोरी वधीक ॾिजाऊं ऐं जो वेजिटेबल चीज़ सम्बोसा बि जो मां आर्डर कयो आहे न वेजिटेबल चीज़ सम्बोसे में हिकु कमु कयो वेजिटेबल घटि विझो भले हुनमें थोरी चीज़ वधीक विझी पर वेजिटेबल न विझनि ऐं हिकु दही कचौड़ी बि आर्डर कई आहे दही कचौड़ी में न मूंखे दही अलॻि सी ॾिजाऊं कचौड़ी साथ मथां न विझी ॾिजाऊं ऐं हुनसां जो चटिनी मिले थी न चटिनी बि दही कचौड़ी जे अलॻि ॾिजाऊं और जो चीज़ रोल मन्गायो घुरायो हो मां चीज़ रोल में न चीज़ वधीक विझिजाऊं ऐं मां जो बि आर्डर कयो आहे इहा चटिनी चटिनी हा अरे तव्हांजी सम्बोसे जी चटिनी त ऐॾी वणन्दी आहे मुंहिंजे ॿारनि खे त प्लीस यार सम्बोसे जी चटिनी त वधीक ई ॾिजाऊं ऐं जो जो बि मां तव्हांखे एक्स्ट्रा चयो आहे न भले हुनजा वधीक एक्स्ट्रा पैसा वठिजाऊं पर मूंखे अधु घंटे में ई आर्डर ॾियो मूंखे खपे थो जल्दी ठीकु आहे हलु मां रखां थी फोन